हाल ही के दस दिन में मैंने एक पंखा खरीदा था और वो पंखा बहुत ही अच्छा था और वो अच्छा कलरफुल था और उसकी हवा भी अच्छी आती थी और वो पंखा आवाज भी नहीं करता था और आसपास के जो लोग गर्मियों में मेरे पास आके बैठते थे उसे पंखे के नीचे तो उसकी काफ़ी तारीफें करते थे कि भाई तू इस पंखे को कहाँ से लेकर आया है तब मैं बताता था कि मैं इस पंखे को उस शॉप से लाया हूँ उस दुकान से लेकर आया हूँ आप भी जाकर उससे ये पंखा ला सकते हैं क्योंकि मेरे बच्चे गर्मी में मरते थे इसलिए मैं इस पंखे को लेकर आया अच्छी हवा देता है ना कोई आवाज करता है और बहुत अच्छी प्यारी हवा देता है और मैं ऐसे बहुत ही संतुष्ट और बहुत खुश हूँ